جی ہاں میرا نظریہ یہی رہا ہے ہندوستان میں خاص طور سے كہ یہاں پر لوگ مذہب كی آڑ میں سیاست كو گرم كرتے ہیں اپنی پارٹی كو عروج تک لے جاتے ہیں یہ ہمیشہ سے یہ رہا اور مجھے ایسا لگتا ہے كہ لوگوں كی ذہنیت بھی یہی بن گئی ہے اور ہمیشہ رہے گا اس كی شروعات جو ہے آزادی سے پہلے انگریزوں نے كی تھی مسلم اور ہندو لوگوں كو آپس میں مذہب كا بیر كرا كے ان دونوں كا آپس میں لڑا كے جو ہے حكومت كرنی چاہی تھی اور ایک لمبے زمانے تک وہ لوگ كامیاب بھی رہے اور اگر پسِ پَردہ دیكھا جائے دیکھا جائے یہ چیز ابھی بھی ہے كہ اگرچہ ہم لوگ آزاد ہوچكے ہیں انگلینڈ كی حكومت سے لیكن رییل بات یہ ہے كہ وہ لوگ ابھی بھی جو نفرت پھیلا كر گئے تھے وہ نفرت ابھی بھی ہمارے ہندوستان میں ہے اور عروج پا رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی سیاسی لوگوں كا یہ اہم آلہ ہے جس كے ذریعے سے وہ لوگ ترقی كرتے رہیں گے اور عوام كو پاگل بناتے رہیں گے